जोंनि बर'फोरा पुजाखौथ' बोसोर गोदाननि बैसागुआवनो बयबो होयो जेरै बे पुजायाव सोरबा सोरबा बिबारजों होयो सोरबा सोरबा प्रसाद सोरबा सोरबा बोलिबो होयो दाउ अमा बोरमा जेरै जों दुर्गा पुजाफोरावबो खुलुम हैयो लोक्षि पुजा दुबुल पुजा बायदिसिनायाव थांनानै जोङो खुलुम हैयो गार्जा पुजा गार्जा पुजायावबो जोङो बर'फोरा फालियो दा गार्जा पुजायाव जोङो फुजाखौ जोङो गामिनि मोनसे गिदिर पुजा होननानै लायो आरो बर' गामियाव जोङो लामा गाथे पुजा होयो जेरै मोदाय गाज्रि फैनो हायैनि मोदाय होखारनाय पुजा दा जोङो बर'फोरा गोबां रोखोमनि पुजा होयो जेरै बोसोर गोदाननि पुजा न'खरनि पुजा एबा लोमजानाय साजानायनि पुजा गार्जा पुजायावबो जोङो ज' ज' ओंखाम गोर्लै हिसाबै पुजा होयो दा बे पुजायाव जोङो मोजां जाथों होननानै जेरै गामियाव जेबो रावहाबो नांज्लाय खमलाय जायाजासे बिदि पुजा होयो आरो बोसोर गोदान हिसाबै जोङो न' सुनानै जोङो बायदिसिना हाग्रा बंग्रा सनखांनानै गोसो गोथारै जोङो बयखौबो न'खरनि माबा मोनसे मोजां जाजानो थाखाय पुजा होयो